हिन प्रश्न जो उत्तर ॾिअण में त मूंखे इलाही मज़ो अचण वारो आहे छो त मां यादि करे सघां थी कि हिकु टाइम ते जॾहिं मूंखे तैराकी न ईंदी हुई त मां कहिड़ी कहिड़ी ग़लतिया कंदी हुअमि मुंहिंजी भेण मां असां ॿई गॾु सिखंदा आहियूं त असां ॿई कहिड़ी कहिड़ी ग़लती क कंदा हुआसीं त उहो मूंखे यादि आहे जो हाणे मां न कंदी आहियां अगरि कोई नौसिखियो आहे तैराक जो त सभिनी खां वधीक जो डर थींदो आहे माण्हूअ जो भउ थींदो आहे उहो इहो थींदो आहे कि मां ॾुबी वेंदमि त हुन सां बचण लाइ सभिनी खां पहिरों त असांखे गहरे पाणी में न वञिणो आहे असांखे रहिणो आहे

सीधे सीधे गहरे पाणीअ में न वञे ॿीं शइ इहा आहे कि माण्हू जीअं ई पाणीअ जे अंदरि वेंदो आहे त हीअं हथु पेरु फड़फड़ाए करे ॿाहिरि अचण जी कोशिश कंदो आहे लेकिनि न सभिनी खां सुठी ॻाल्हि जो पाणी में तैराकी करण जी आहे त अगरि माण्हू ॾुबे थो हुनखे लॻे थो कि मां बाहिरि न अची सघां थो या मां पाणीअ जे अंदरि वञा थो त माण्हूअ खे कोई बि हथु पेरु न हिलाइणो खपे ही सभिनी खां वॾी ग़लती थींदी आहे जो नौसिखिया कंदा आहिनि जीअं कीअं हथु पेरु मारण लॻंदा आहिनि कि मां ॿाहिरि अचा मां ॿाहिरि अचा न माण्हूअ खे बिल्कुलु पाणीअ जे हवाले सरीर खे छॾे रखिणो खपे जॾहिं असां कुझु न हथु पेरु मारंदा आहिनि बिल्कुलु छॾे रखंदा आहियूं सरीर खे त पंहिंजे पाणि असांजो जा सरीरु आहे न मथे अची वेंदो आहे तैरण लॻंदो आहे है न त सभिनी खां वॾी ग़लती इहो ई थींदी आहे कि असांखे हथु पेरु न मारिणो आहे असांखे बिल्कुलु शांति थी करे बिल्कुलु घबराइणो न आहे और शांति थी विहिणो आहे और बिल्कुलु सीधो हथु पेरु बिल्कुलु सीधा करे रखिणा आहिनि टाइट न करिणा आहिनि सख़्तु करण सां भार वधंदो आहे माण्हू पाणीअ जे अंदरि ॾुबी वेंदो आहे त बसि इहे करिणो आहे कि असां सीधो थी करे और बिल्कुलु सीधो थी करे पाणीअ में पंहिंजे पाण खे तरिणो फ्लोट कयूं था ॾुबी न सघंदा आहियूं